आं मुनजु आङो नोंनाव दख'ना बायनो सोंनो नागिरदोंमोन माथानि माथा बिदननि बेसे लायो बेसे फानो बेसे बेसे दाम बारायदो औ ओमफ्राय आरो माथानि आगर गोनाङा बेसे बिनि खमाव मोना ओमफ्राय इन्दि फालिफ्रा बेसे बेसे दाम फानबाय दं

ओमफ्राय आर'नाइफोरा बेसे दाम आर'नाइ दामि बेसे

बेनि खमाव हाया ओमफ्राय औ हलसेल बुरजा लाबाथाय इसे मान खमायनो हागोन आंनो नांगौ जादोंमोन दखानाव औ फान्नो ओमफ्राय आरो गामसाफोरा बेसे बेसे दाम ओमफ्राय मा मास्राइचनि फालिफ्रा दाथ' ओमफ्राय जाबाय अह दे दे लायनो थांगोन दे आं दा बावैनो औ फान्नो नांगौ दोनबाय